हेलो

अच्छा अच्छा हा मां नीतू थी ॻाल्हायां ॿियो बसि मजे में तव्हां ॿुधायो छा पिया कयो हा हा मां बि हाणे वांदी थी बसि हाण थोरी देरि वेहंदमि टी वी हलाईंदमि सीरियल ॾिसंदमि हां

हा मां बि अनुपमा वधीक सुठो थी वियो आहे हीअंर न मस्तु थी वियो हीअंर हा हिन वेचारी बि कहिॾो स्ट्रगल केॾो कयो तईं अनुपमा केॾो स्ट्रगल कयो अथईं हा हूं हा असांजे पाड़े में बि सभु इहेई ॾिसंदा आहिनि अनुपमा अनुपमा हिक इहो हिक हा सही ॻाल्हि आहे हिते जाम हूअं टाइम किथे पास थो थिए सीरियल सां टाइम त पास थी थो वञे हा

हा हा इहो बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मूंखे इहो बि ये रिश्ता क्या कहलाता है ॾिसंदा आहियो तव्हां हा इहो बि सुठो ईंदो आहे ॾाढो हा भई हा टई सीरियल सुठा ईंदा आहिनि हा इहो वधीक सुठो आहे हा बसि उहेई सही ॻाल्हि आहे असां मां बि छा आहे ॿ तकिड़ी तकिड़ी रोटी ठाहे रखंदी आहियां पोइ बसि उहेई तेल में वेड़े हा हा हा हा हा हाणे उनजो वधीक था ॾेखारिन पहिरियों उनजो पार्ट ॾेखारींदा हुआ हाणे उनजो था ॾेखारिन

हा सही ॻाल्हि आहे हा सही ॻाल्हि आहे हा इहो दिया बाती बि सुठो ईंदो हो छोकिरी केॾी सिधी हूंदी पहिरीं शुरू में ईअं हिनजो घोटु बि ॾिठो केॾो सिधो हूंदो हो

हा हा हा हा हा शाम जो ज ॿ ज़ी टी वी ते ॿ टे सीरियल ईअं नवा चालू थिया अथव वरी ज़ी टी वीअ वारा ॾिसंदा आहियो हा मस्तु थिया आहिनि चालू अच्छा अच्छा न ज़ी टी वी ते बि सुठा चालू थिया अथव हा इहो कोन्हे इंदौरी इंदौरी वारी इंदौरी छोकिरी वारी इहो बि नओ हाणे चालू थियो ज़ी टी वी ते अथव इहो ओ कलर्स ते सॉरी कलर्स ते हा हा हा हीअ बि नओ नाटक चालू थियो अथव हा सही ॻाल्हि तव्हां अचो न तव्हां त अचो ई कोन्ह थां पाड़े में रही ॾिसण ई कोन्ह था अचो हा हूं हूं हा वरी सीअ बि त वधी वियो आहे न हीअंर सीअ में अंदरि ई वेह त उहो माण्हू सही थो रहे अचो कॾहिं चांहिं वांय पियूं गॾु वही करे हा जाम हा हा भले भले ठीकु हरि ओम हरि ओम